گھر کے سامنے جھاڑو دینا کوڑے کو مخصوص جگہ یا ڈسٹ بن میں ڈالنا نالیوں کی صفائی پر توجہ دینا تاکہ پانی جمع نہ ہو کوڑے کو سڑک یا نالی میں نہ پھینکنا اگر کوئی گندگی کرتا ہے تو نرمی سے سمجھانا بچوں کو شروع سے صفائی کی عادت ڈالنا پڑوسیوں کے ساتھ مل کر صفائی مہم چلانا گھر کے سامنے یا گلی کے کنارے پر پودے لگانا یہ ماحول کو خوبصورت اور صحت مند بناتا ہے اگر کوئی نالی بند ہو یا کوڑا جمع ہو تو مقامی حکام یا پنچایت کو اطلاع دینا صفائی صرف حکومت کی ذمہ داری نہیں بلکہ ہر فرد کا فرض ہے اگر ہر شخص اپنے گھر اور آس پاس کی جگہ صاف رکھے تو پورا علاقہ خوبصورت اور صحت مند بن سکتا ہے